आहो सानूं लगदा ऐ कि हून जादै कचड़ा पेदा होंदा ऐ रोड पर जदूं असी निक्के निक्के होंदे हे ते अदूं असी ट्रैक पर जंदे हे ते सानूं असेंगी कोई बी कुदै बी कचरा पेदा निं हा लभदा शिड़कां जेह्ड़ियां हा ओह् बिल्कुल साफ होंदियां हा मतलब ते वातावरण बी ओह्दे कन्नै चंगा लगदा हा ते सानूं जाने ई बी मज़ा आंदा हा ते हून जिद्धर दिक्खो उद्धर ई कूड़ा कचरा पेदा होंदा लोग कोई चीज़ कुसै डूने च पाइयै खंदे नै जां कागज़ें पर लेइयै खंदे नै ते उस चीज़ा गी खाइयै ते रोड पर ई सुट्टी दिंदे न ओह्दे कन्नै एह् जेह्ड़ा वातावरण ऐ एह् बड़ा खराब होंदा ऐ ते सानूं चाहिदा ऐ कि असें एह् नेईं करना चाहिदा चाहिदा असें कभी बी कुदै ट्रैकिंग दे उप्पर जाना होऐ ते अपने कन्नै इक खा'ल्ली लफाफा रखना चाहिदा ऐ जेह्ड़ा कि असी कुछ बी खाइयै ओह्दा जेह्ड़ा मतलब खा'ल्ली लफाफा होऐ ते उसी असी बाह्र रोड पर सुट्टने दे बजाए अपने कोल जेह्ड़ा खा'ल्ली लफाफा लेदा होंदा ऐ ओह्दे बिच पा लेइयै ते ओह्दे कन्नै रोड दे उप्पर गंद निं पौना ते उत्थूं दी जेह्ड़ी वातावरण बी खराब निं होना रोड पर जेह्ड़ा मतलब गंदे लफाफे मतलब जूठे जेह्दे कन्नै रोटी आह्ला कुछ लग्गे दा होंदा ते ओह्दे पर मक्खियां बौहंदियां नै ओह्दे कन्नै बड़ा प्रदूषण होइंदा ऐ से ओह्दे कन्नै लोकें गी बमारियां बी लगदियां न लोकें गी केह् सानूं बी कन्नै ई लगदियां न ते असें मतलब एह्दा ध्यान रखना चाहिदा ऐ भई कुसै गी कोई बमारियां निं लग्गन सारे लोग मतलब इक अच्छे वातावरण दे बिच रैह्न रैह्न ते ओह्दे कन्नै सारें दा ई भला होंदा ते शैह्र ते बजार जां मतलब रोड पर जुत्थें बस्सां खड़ोंदियां न बस्स अड्डे दिखने गी बिल्कुल साफ लगदे न ते साफ वातावरण मिलदा साफ हवा मिलदी ऐ ते सारे लोग जेह्ड़े न ओह् ठीक रैंह्दे न ओह्दे कन्नै सानूं सानूं कोई बमारी लग्गने दा कोई डर निं होंदा ते असें हमेशा बास्तै कोई बी लफाफा जां मतलब खाने दे बाद कोई डूना डूना हून जि'यां के लखनपुर भल्ले बड़े होंदे न ते लोग लखनपुर आंदे बड़े बड़े दूरै दा दिल्ली दा उद्धरे दा कारां लेइयै ते ओह् भल्ले आह्ले डूने उत्थें सुट्टी ओड़दे ओह्दे कन्नै बी ठीक निं लगदा